अगर हमको मौका मिले कहीं जाने का तो मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ वहाँ पर मैं माता रानी का दर्शन करना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पर माता रानी का ग्यारह शक्तिपीठ है माता रानी का मैं दर्शन करना चाहती हूँ इसलिए मैं पकिस्तान जाना चाहती हूँ यहाँ पर तो मैं सभी देवी देवताओं को तो मैं भारत में दर्शन करती हूँ आ कर लेती हूँ लेकिन पकिस्तान मैं नहीं जा पा रही हूँ इसीलिए मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ पर माता रानी को सुनी हूँ कि माता रानी का वहाँ भव्य विशाल मंदिर है इसलिए मैं वहाँ जाना चाहती हूँ माता रानी का दर्शन करना चाहती हूँ और जो भी मेरे जैसे कि शक्ति हो कि मैं माता रानी का सेवा पानी या पूजा पाठ कर ली वैसे माता रानी का मैं पूजा पाठ रह कर के भी माता रानी का सेवा कर लूँ या उनकी पूजा पाठ कर लूँ इसलिए मैं पकिस्तान जाना चाहती हूँ इसलिए मुझे पकिस्तान जाने के लिए मुझे अनुमति अगर मिले तो अच्छा होगा इसलिए मैं कहीं भी नहीं जाना चाह जाने को इच्छा कर रही हूँ पाकिस्तान ही जाना चाहती हूँ और तो मैं यहाँ पे तो सभ भारत में देवी देवता तो कितने हैं कितने में हर जगह जाती हूँ सभी देवी देवताओं के यहाँ जाती हूँ सबका जैसे पूजा पाठ दर्शन करती हूँ और वहाँ तो मैं नहीं पहुँच पा रही हूँ इसीलिए मैं वहाँ जाने के लिए इच्छा बना रही हूँ अगर मुझे मौका मिले तो मैं वहाँ जा सकती हूँ तो मुझे अगर मौका देने देंगे सरकार जी तो मैं वहाँ जा सकती हूँ